अब चालू कैर पढे के थोड़े छे अइ म पढ़ल लंबी हाइक के दौरान आपका पसंदीदा नाश्ता या भोजन क्या है कठिन ट्रैक में आप अपनी ताकत कैसे बनाए रख रखते या रखती हैं आप आपने ट्रैक के लिए तैयारी कैसे करते हैं